وزن انسان کا تب کم ہو سکتا ہے جب تک کم سے کم کھائے وہ اور کم کھائے اور ڈیلی وہ مارننگ کے وقت میں وہ واکنگ کرے کیونکہ جب مارننگ کے وقت میں واکنگ کرنے سے جو ہے نا فیٹ اس کا کم ہوتا ہے کم ہوتا ہے اور زیادہ آئل کا سامان نہیں کھائے آئل کا سامان کھانے سے بھی انسان زیادہ فیٹ ہو جاتا ہے اور اس کو زیادہ آئل کا سامان استعمال نہیں کرنا ہے دودھ کی ملائی جو ہوتی ہے چھالی وہ چھال کا بھی استعمال نہیں کرنا ہے چھالی سے بھی چھالی سے بھی انسان کا باڈی فیٹ ہو جاتا ہے وہ بھی استعمال نہیں کرنا ہے زیادہ کم سے کم وہ انسان کھائے کم سے کم زیادہ کھانا نہیں ہونے اور لیکن وہ ڈیلی ڈیلی صبح میں واکنگ کرے رہے ایک دم واکنگ کرنا اس کے لیے مسٹ ہے اور ایکسرسائج وغیرہ کرتا رہے ایکسرسائز کرنے سے بھی انسان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے ایکسرسائز جب انسان کرتا ہے ویٹ تو کم ہوتا ہے بٹ اسٹرانگ رہتا ہے وہ اسی لیے وہ اس کو ایکسرسائج ہی بہت ضروری ہے اور وہ وہ فروٹس وغیرہ کم کھائے فروٹس فروٹس میں بھی بہت سارے ایسے فروٹس ہیں جس کے اندر میں فیٹ کا پاور ہوتا ہے اور باڈی کو جو گروتھ کر دیتا ہے اسی لیے اس کو فروٹس بھی وغیرہ بہت کم کھانا چاہیے پیاز کا استعمال کرنا چاہیے پیاز کھانے سے جو فیٹ کم ہوتی ہے پیاز کا استعمال جب انسان کرتا ہے تو ٹھیک رہتا ہے لیکن لیکن وہ جو ہے زیادہ زیادہ ایکسرسائز کرنا اس کے لیے بہت ہی مسٹ ہے ایکسرسائز اس کے لیے بہت ضروری